असांजे खेत्र में तमामु सुठी सुठी पेंटिंग मुर्तिकला कपिड़ा मिट्टीअ जा बर्तन छपाई जा सामान आराम खां प्रदर्शनी लॻंदी रहंदी आहे ऐं हीअ सभु ॾिसण में ईंदो आहे जंहिंमें तमामु कलाकारी वारी शयूं ॾिसण में ईंदियूं आहिनि ऐं असां बि हुतां ॾिसी करे वठी पंहिंजे घर में बि वठी ईंदा आहियूं ऐं कपिड़े में बि जेका पेंटिंग हूंदी आहे त हुन में पूरा पूरा कपिड़ा हूंदा आहिनि जंहिंमें की सलवार सूटनि ते पेंटिंग हूंदी आहे की पेंटिंग वारा कपिड़ा असां वठी करे ख़रीदे वठंदा आहियूं ऐं उन सां पंहिंजा कपिड़ा सभु सूट ठाहिराईंदा आहियूं ऐं मिट्टी जे पेंट ॿासण में बि पेंटिंग वग़ैरह हूंदी आहे त हू सभु वठी करे पंहिंजे घर में डेकोरेशन लाइ वठी ईंदा आहियूं ईअं ई असांजे खेत्र में घणेईं प्रकार जी पेंटिंग तमामु सुठी सुठी प्रदर्शनियूं लॻंदी रहंदियूं आहिनि जंहिंमें तमामु सुठा सुठा आइटम मिली वेंदा आहिनि ऐं मुर्ति कला सुंदर सुंदर मु मुर्तियूं राधा कृषन ऐं शिव जी भगवाननि जी सुठी सुठी मुर्ति कला वारी मुर्तियूं मिलंदियूं आहिनि जंहिंखें ॾिसी तमामु सुठो लॻंदो आहे ऐं असां उन खे ख़रीदे करे उन्हनि जी जी इन सां ई माण्हू जीविका हलाईंदा आहिनि पंहिंजी ऐं असां हुन खे ख़रीदे करे पंहिंजे घर में वठी ईंदा आहियूं जंहिंसां की तमामु सुठो डेकोरेशन थी वेंदो आहे